ड्राॅइंग और पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की सही उम्र कम से कम पाँच साल के बाद में या पाँच साल के बाद में या फिर हम छः साल के बाद में शुरू कर सकते हैं उस समय बच्चा बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है चीज़ें कैसी दिखती है और कैसे उसको कलर भरना है कैसे उसको ड्रॉ करना है कैसे उसको ब्रश पकड़ता है बहुत सारी चीज़ें ताकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से पेंटिंग बना सकें अपने हाँथों को अच्छे से युज़ कर सकें और अपने दिमाग के अंदर विचारधाराओं को अपने पेंटिंग का रूप दे सकें और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जैसे बच्चा होता है तो उसको कलरों के बारे में जानकारी देना कल कौन से कलर मिक्स करने से कौन सा तीसरा नया कलर बन सकता है पेंसिल का कैसे पक पेंसिल पकड़ना ब्रश पक पकड़ना किस किस टाइप के कलर होते हैं ये सारी जानकारी हम उसको दे सकते हैं